आपके यहाँ क्या क्या खाना बनता है जौन बा आप बताइए कि हाँ ये ये खाना हमारे यहाँ बनता है तो हम भी जो खाने के लिए हमके दिल करता है तो मैं आपके कहूँगा कि हाँ ये ये खाना हमके खाने के लिए दिल करता है तो यही खाना मगाऊँगा जौन बाटे तो बोलो न जौन बा हमारे वहाँ दाल चावल सब्जी रोटी पनीर और पुलाव सब चीज बना है लिट्टी चोखा जौन बाटै हैं तो यही है हम बोलें हैं कि हाँ दाल चावल चोखा पनीर लिट्टी हमको खाने के चाहिए वहाँ से भेज देना एक गिलास भी मट्ठा भी भेज देना जो हमारे पास हमके खाने के लिए इच्छा कर रहा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ये चीज हमके खाने का मन करता है ये ये समान हमके चाहिए भेज दो आ जो पैसा होगा तुम अपना लिस्ट में बना के जोन बाटै है देना जोन बाटै है तो हम आपके पैसा भी दे देना कि हाँ तुम्हारे होटल का कितना पैसा है तुम अपना पैसा ले लेना बताना यूं कहना तो हम दे देगें जौन बाटै है